आंनि पजिटिभ एक्सपिरियेन्स आ जादों गेस गेस आ जोंनि जिउआव फैनानै ओरैबायदि सुबिदा होदों जों सिगां गेस फैयैनि सिगां बनजोंहाय ओंखाम ओंख्रि संनानै खस्थ'यै जानाङोमोन गरमब्लाबो जोङो ओंखाम ओंख्रि सहायनानै संनानै जानाङोमोन जों बनखौहाय खस्थ'यै गथायनानै अर जलायनानै जों ओंखाम ओंख्रि सङोमोन आरो जों दसे दसेनि उनावनो बनखौ जलायनानै होनाङोमोन आरो बहाबा हाखु दाखु थांनांगौ जायोब्लाबो ओंखाम ओंख्रि संनानै जालांनांगौ जायोब्लाबो जों हाखु दाखुयै मावनानै संनानै जालांनो हायामोन नाथाय दा गेस फैनानै जोंनि जिउआव ओरैबायदि सुबिदा खालामबाय जों बहाबा हाखु दाखु थांनांगौ जाब्लाबो जों संब्र'बनानै जों गोख्रैयैनो जानानै थांनो हायो दा जोङो गेस फोरखौ बहाबा पिकनिक बहाबा पार्टि जाहैब्लाबो जों फिसा फिसा गेस स्टभ लानानै जों जाहैनो हायो सिगाङो जों बेफोर जाहैनायनि सिगां जों बन आरिफोरखौहाय नागिरनानै बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जादोंमोन नाथाय जों दा गेस फैनानै गोरलै राहायैनो जों गावबा गावनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनानै जानो हायो आरो दा जों आबहावा गुबुंले जानायनिफ्रायबो गेस फैनानै एसे बारग'नो हाबाय मानो होनोब्ला गेस आ जोंनि संनाय खावनायाव बांद्राय उखुन्दै ओंखारहोआ सिगां जों गेस फैयिनि सिगां बन जरायनायाव बिराद उखुन्दै ओंखारोमोन जायनि थाखाय एसेब्लाबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो नाथाय दा गेस फैनानै बेफोर गुबुंले जानायनिफ्रायबो जों एसे बारगनो हाबाय बेनिखायनो गेस फैनायाव आं जोबोद रंजादों आरो गेस फैनायाव जोंनि संनाय खावनाया जोबोद गोरलै राहायैनो जानो हादों